हॅलो पराग केब्स न्ही हय हांव त्रिवेद साळगांवकार उलयतालो म्हाका तुमच्या कॅब सर्विसाची मातशी इन्क्वायरी करूंक जाय आशिल्ली सो तुमी मातशे कन्सर्न परसनांक फोन दिवंक शकता हॅलो हांव त्रिवेद साळगांवकार उलयतालो हांवें तुमचे स्टोर म्हणजे तुमच्या ऑफिसान व्हिजीट केल्ली आनी ताणें म्हाका तुमचो नंबर दिल्लो कॅब इंक्वायरी खातीर सो आमी अरावंड तीन ते चार लोक आंबोली घाटार वचूंक सोदता आनी सो थंय फूल दीस आमी रावतलीं आनी सांजचीं अशीं परत येतलीं सो तुमचें कसलें कॅबाचें ऑप्शन्स आसा खंयच्या गाडयेंचे आनी कितलो फॅर पडटलो ताची तुमकां आयडिया दिवंक शकता तुमी ऑके आनी त्यो गाडयेंचें म्हणजे कंडीशन बीन बरें आसा न्ही सस्पेन्शन बी किद्याक आमच्या बरोबर दोन जाण्टीं आसा म्हजी आवय बापूय तांकां मातशी बेक प्रोब्लम बी आसा ऑके ऑके एअर कंडीशन गाडियो न्ही त्यो ऑके बरें आसा आनी कितलें फेर पडटलें आमकां म्हणजे गाडी सकाळीं व्हरत आनी सबंद दीस थंय दवरत आनी सांजची जर अशी रात तिनसांजा जर भायर सर कितलो असो फेर पडटलो आमकां ऑके ऑके आनी ताचेर कितें डिस्कावंट बी कितें मेळूं शकता चड जाणां आसत जाल्यार ऑके म्हणजे आमी जर सात जाणां बी वच जाल्यार अर्टिगा घेयात जाल्यार थोडे कमी पडटले अशें म्हणटात तुमी ऑके हांव चेक करतां आमची कोण आनी कोण येवपाचीं आसा बी जाल्यार आनी तुमकां कोन्टेक करता हांव परत ऑके येस थँक्यू